आमी हिंदू लोक सकाळी उठले की न्हाले धुले तुळशीक उदक घालतात तेका पांया पडटात आनी तिळसाणां दिवळी पेटोवन सकाळी देवाच्या फुड्यान बसून प्राथना म्हणटात शुभमकरुती म्हणटात तशेंच आमी आमच्या भुरग्यांकूय तशें शिकयतात अशें करूंक जाय म्हणून आनी जाण्ट्यांक आमी पांया पडटात आनी भुरग्यांकूय शिकयता की जाण्टयांक आमी रेस्पेद दिवंक जाय अशें म्हणून मागीर आमी नागपंचम करतात वडाची पुनव करतात वडाक आमी सूत बांदून फेरे मारतात की आमचे घोवाचे आयुश्य वाडपाक जाय अशें म्हणून आनी खूब अशे आमचे सण जातात तुळशीचें लग्न जाता चवथ जाता आनी चवथीक आमी गणपती पुजतात सगळीं एकठांय येतात कोण पयस पयस बी रावता पळय तीं सगळीं आमी चवथीक एकठांय जातात पयसुल्ली सुद्दां कोण वेगळे वेगळे रावतात तीं सुद्दां येवन एकठांय येवून आमी घरांत जेवण रांदतात सगळें करतात आनी क्रिस्तांव लोक सेजांव म्हूण तेंचे एक ये चलता सेजांव सेजांव ते सेजांवात ची देवाक पुजतात की पावस हो पडचे कित्याक गोंयांत शेतकरी लोक चड अशेंच चड रोयता ते प्रमाणें आमकां पावस खूब जाय पडटा न्हू म्हणटच ती देवा कडेन मागता की आमच्या गोंयांत पावस भरपूर पडचो म्हूण सेजांव म्हूण तेंचें एक ये आसा आनी आमच्या गोंयांत सिख आनी बुद्ध लोकूय रावतात ते तेंचे गुरुद्वारा आसा तेंच्यो भुंयाराय आसात आनी मुसलमान लोकूय रावतात तेंची हें आसात देवाची मश्जिद आसा गोंयांत